असांजे जंहिं रंधणे में घणाई ॿासण हूंदा आहिनि जो असां रोज़ में वापरींदा आहियूं सभिनी खां पहिरियों चमिचो चमिचे सां भाॼी घुमाइबी आहे चमिचे सां रोटी खाइॿी आहे चमिचे सां पाए बि ॾिबी आहे ॿियो आहे कटोरो कटोरे में भाॼी विझी करे खाइॿी आहे कटोरे में ॾुधु जमाए सघिबो आहे पोइ आहे थाली थाली में तव्हां रोटी ठाहियो था त हुनखे थाली सिपड़ीअ सां ढके सघिबी आहे थालीअ में रोटी खाई सघिबी आहे माण्हुनि खे ॾेई सघिबी आहे केरु महिमानु अचे त थाली में पाण चिवड़ो बिस्किट विझी ॾींदा आहियूं ॿी आहे प्लेट प्लेट सां सिपड़ीअ खे ढकण में कमु ईंदी आहे प्लेट में असां महिमानु अचनि त उन्हनि खे बिस्किट विझी करे ॾींदा आहियूं चिवड़ो मिठाई उहो उहो सभु इस्तेमालु थींदो आहे प्लेट पोइ थींदी आहे केवी केवीअ सां भाॼी खे घुमाणइ में कमु ईंदी आहे सिपड़ीअ में भाॼी ठाहियूं कूकर में भाॼी ठाहियूं त केवी असांखे रोटी ठाहिण में कमु ईंदी आहे ॿी थींदी आहे खुरपी खुरपी असांखे फुल्को उथलाइण लाइ पराठा पचाईंदा आहियूं आलू पराठो कोकी मेथीअ जो पराठो पनीर जो पराठो जीअं असांजो हथु न सड़े त हिन करे असां खुरपी उहा वापरींदा आहियूं उथलाईंदा आहियूं मथां गिहु गिहु रखी करे लाहींदा आहियूं पोइ थींदो आहे कूकरु कूकर में असां भाॼी ठाहींदा आहियूं जेकी बि भाॼी चवंदो कूकर में ठही वेंदी तकिड़ी ॻरी वेंदी आहे हिन करे असां कूकर खे वापरींदा आहियूं गैस ते कूकरु रखी तेल विझी मसाला विझी भाॼियूं विझी असां कूकर में भाॼियूं सिजाईंदा आहियूं पोइ लास्ट में पाणी विझी करे असां सीटी हणाईंदा आहियूं ॿी आहे तई तई में बि असांजी रोटी ठहंदी आहे भाॼियूं ठहंदियूं आहिनि तई में बि तेल विझी सभु भाॼियूं विझी बसरु पटाटा विझी करे भाॼियूं ठाही वेंदियूं आहिनि